काणकोण जिल्ल्यांत उपलब्ध आशिल्ली मुखेल भलायकी सांबाळपी सुविधा म्हणल्यार काणकोण हॉस्पिटल आनी काणकोण हॉस्पिटल सोडून आनी काणकोणांत ल्हान ल्हानशें क्लिनीक फार्मासी आनी साम समुदायीक भलायकी केंद्रां सुद्दां आसात काणकोण हॉस्पिटलांत गेल्यार लोकांक सुविधा आसा ती फुकट आसा तांकां थंय गेलो म्हणटकच पयशे दिवपाक पडना आनी जेन्ना ती प्रायवेट हॉस्पिटलांत वता तेन्ना तांकां तपासलें म्हणटकच पयशे दिवपाक पडटा आनी कोवीड महामारीच्या काळांत हॉस्पिटलांत लोकांक खूब काम करपाक पडटालें म्हणल्यार कोवीड महामारी अशें आशिल्लें की आमी मास्क घालपाचें हें सगळ्यांक कंपलसरी आशिल्लें आनी जर मास्क घालें ना ना जाल्यार लोकांक फायन मारताले आनी जेन्ना कोणाक हात लायल्यार कितेंय घेतलें जाल्यार आमी आमच्या हातांक सेनिटायझर लायताले आनी तशेंच हॉस्पिटलांत सुद्दां लोकांक लागीं दवरनाशिल्ले पयस पयस दवरताले अशें करून ते लोकांक कोवीड महामारीच्या काळांत ते लोकांक तें हॉस्पिटलांत काम करताले